हाँ मुझे भोजन पसंद है और भोजन में मुझे सबसे ज़्यादा दाल बाटी चूरमा पसंद है मैं इसे हमारे पास में स्थित एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पर दाल बाटी चूरमा अत्याधिक अच्छा मिलता है और दाल बाटी चूरमा मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वहीं का फेमस है हमें दाल बाटी चूरमा हमारे राजस्थान में प्रचलित भोजनों में से एक है जिसको राजस्थान में आधे से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत अच्छा खाना है इसको खाने के बाद हमारा शरीर एक दम बहुत फुर्तीला हो जाता है दाल बाटी चूरमा को सभी लोग पसंद करते हैं और हमारे पास में स्थित जिस जगह पर हम दाल बाटी चूरमा कहते हैं वहाँ का दाल बाटी चूरमा बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर खाना खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा भोजन मिलता है